गांवगिऱ्या वाठारांतलें लोक शेतांत कमीत कमी म्हळ्यार धा तें पदरां दीस तरी काडपाक पडटलें म्हाका तें तेमचें ड जमनिचेर डिपेंड आसतां कोणाचें चड शेंत आसतां कोणाचें कमी शेंत आसतां ह्या प्रमाणें तेंमकां दीस थंय घालायचो पडटा दिसांचे एक तुका एक सकाळीं एक आठांक गेल्लो मनीस तो बरांक असो सुमार शेताचें काम करून घरा येवपाचो मागीर बारांक येवन मागीर एक अर्द वर रेस्ट करून मागीर तो जेवतां मागीर परत तस्सो तिनां असो शेतां वयता आनी मागीर सांजेच्या सवांक मेरेन घरा येता शेतां मद्ये तुमी गेलें काय थंय कितें काम करतात कामां म्हणजें कसो जनी मारप मेरां मारप मेरां लावप रोंप काडप रोंप लावप सारें मारप अशें खुबश्यां प्रकारचें कामां आसतां कसतां तेन्ना एकटोयच्यान कांय फुलयत शेत एका दिसाक कसप जायना सो दोग जाणांचो तरी हॅल्प लागतलो सो दोग जाण आसल्यार तें कंटिन्यू कसप जातलें किंवा एकटो आसलो जाल्यार थोडो टायम रेस्ट घेवन ते कसप जातलें तशेंच मेरां मारतां तेन्ना चड जाणां हॅल्पाक आसली म्हणटां न्ही तेन्ना कमी टायम लागतलो तेंमकां तशेंच मेरां लायतां तेन्ना जेन्ना उदक बीन सगळें शेतांक मिक्स करून घेतां पळय तेन्ना मागीर एक चिक असो ताका टायम वता मातसो एक दोन दिस तरी गेप वसून तें मागीर मेरां लावप ताका मागीर एक सात आठ दिसांनी सुमार रोंप काडप रोंप काडलें रोंप व्हड जालें की रोंप तें वेचून काडप आनी एक फातीं अशीं बादूंन ती सगळ्यां कडेन पसरवप जाता तशेंच मागीर पसरयली की मागरी रोंप लावप जाता मागीर रोंप सगळें लावन जालें की लास्टाक सारें मारतात आनी येता भलायकेच्या नजरेन पळोवपाक गेलें जाल्यार बरोचसो फायदो आसा फायदो म्हणजे कसो जो फिजीकली फिट आसतां तो शेतांचे खंयचेय काम करपाक शकतात शेतां गेलो की तुज्या बॉडिचो हर एक पार्ट आहा तो थंय युजाक पडटा युजाक म्हणजे थंय ताचो उपयोग जाता तो बॉडी तो हेल्थान शेतांत गेलो की तो हेल्थानय फिट आसतां ताका कसलें त्या टायमाचेर दुयेंस बीन आसल्यार तें थ्रू घाम तें वता सो भलायकेच्या नजरेन सुद्दा शेत कामाचो खुबसो फायदो आसा